हमारी हिंदी भाषा में बहुत सी खास बातें है जैसे की हम किसी को भी हिंदी में समझ सकते हैं और हमारी ज़्यादातर हिंदी भाषा ही यूज़ की जाती है जैसे की और भाषाओं में तो मतलब अलग अलग कुछ भी बोल देते हैं तो समझ में नहीं आती है और अगर हम हिंदी भाषा में समझाएँ तो सीधे सीधे से समझ में आ जाती है और जैसे की हिंदी में अनूठी बात यह है कि हम किसी को भी मतलब हिंदी भाषा में समझाए तो उसको जल्दी में समझ आ जाती है और दूसरी भाषाओं में अलग अलग जैसे की कोई भी भाषा हो हिंदी भाषा बहुत ही आसानी से बोली जा सकती है और दूसरी भाषाओं में बहुत दिक्कत होती है बोलने में इसीलिए हमारी हिंदी भाषा बहुत खास मानी जाती है दिलचस्प लगती है हिंदी भाषा ज़्यादातर हर जगह यूज़ होती है यही भाषा इसलिए हिंदी भाषा बहुत ही अनोखी बहुत ही दिलचस्प लगती है